सादो प्रस्न जेन्ना एखाद्या घरांत धाकटी भुरगीं आसता माणकुलीं भुरगीं आसात तेन्ना परिस्थिती तशी हाडप नासता म्हणजेच बुरशेपणाची परिस्थितीच थंय निर्माण करप न्हय उलट खंयचेंय काम करता आसतना नितळसाण कशी रावतलीं किंवा कशीं उरतलीं आनी बुरशेंपण करना आसतना प्रत्येक काम जें आसा कशें जाग्यार पडटलें हें जर आमी केलें जाल्यार आमी केल्लें पळोवन तीं भुरगीं आमचेंच कॉपी करतलीं आनी आमचें कॉपी केल्या उपरांत ती सुद्दां तशाच पद्दतीन नितळसाणेंत काम करतलीं म्हणजें बुरशेंपण हें जावचेंच ना आनी बुरशेंपण जावचेंच ना म्हणजे फुडें ताका तशा तरेची दुयेंसां जावची ना आनी दुयेंसा जाल्या उपरांत कांय उपाय काडपाची आसा पळय ती पाळीच येवची ना